गोबां स्टुडेन्टफोरानो स्कुल गनायनि उनाव प्राइभेट क्लास एबा टिउसन लायो जाहोननानो जाहैबाय जोंनि बे स्कुल बायदिफोराव गोबां स्टुडेन्ट थायो जायनि थाखाय गोबां टपिकनि सोमोन्दै कनफिउजन थायो आरो आरो गोबां टपिकफोरानो कभाराप जाया स्कुलाव बेनि थाखायनो प्राइभेट टिउसनाव प्राइभेट क्लासाव जोङो गावनि डाउट एबा गावनि टपिकफोरनि सोमोनदै मोजाङै सोलोङो ओमफ्राय ओमफ्राय प्राइभेट क्लासआव जोरैबायदि मेथ्स साइन्स बेफोरनि सोमोन्दै बेफोरनि टपिकनि गेजेराव बांसिन स्टुडेन्टसफोरा टिउसन टिउसन लायो